मासु जे छै से हम बनबै छी बहुत सुन्दर सॅं सबसे पहिने प्याज काटै छी लहुसुन पीसै छी लहुसुन पीसके तकरबाद जे छै सऽ राखै छी बाटी मे कऽ तकरबाद प्याज काटिके लोहिया मे कऽ दै छी देलाके बाद फोरन दै छी ओहि मे कऽ तकरबाद मीट मे मासु मे कऽ मस्सला सबऽ मिलाकए लोहियामे कऽ दै छी देलाक बाद जे छे ओकरा भुजै छी खूबके भुजलाह के बाद जे छै हल्का निमक दै छी हल्का निमक देलाके बाद जतबै निमक हो छै ओतबै निमक दै छी हरैद दै छी मस मस मर मस्सला दे छिए ओकरा खूबकऽ भुजै छिए तकरबाद जे छै सऽ मछली बनबए छी मछली बनेलाक बाद हम पहिने ओकरा तरै छियै तरला के बाद जे छै से हम निकालै छियै निकालला के बाद ओहिमे सब फोरन सब देलहुॅं फोरन सब दयऽ कऽ फोरन सब दय कऽ भुजलोंहुॅं भुजला के बाद ओहि मे सब मस्सला सब दय कऽ भुजि भाजी के अथि करै छियै ओहि केऽ बाद रस दै छियै रस देलाके बाद मसाला सब जे होइ छै से देछिए देलाके बाद सबकिछु करै छियै भय गेल जे छै तब ओकरा उतारि दै छियै आ जे गलती होइ छे से यूट्यूब पर देख लै छियै ओहि सऽ सुधारि लै छियै खाना खाय छै तऽ खाना बहुत टेस्टी लागैछै खाना खाय मे हमरासभ के हाथ के लोक सब कहलक जे बहुत सुन्दर भेलो आइ खाना कोना बनेलही तऽ ओही के लेल हम यूट्यूब पर सीख लै छियै खेलक लोक बड्ड बढ़िऑं बड्ड सुन्दर सऽ सब किछ बड्ड सुन्दर करै छै हमरा ई सब चीज करै मे मीट मछली करय मे भानसो करय मे सबकिछु करय मे हमरा बड्ड सुन्दर लागैया मोन होइए खूब करि लेकिन तबियत खराब भय जाइए तऽ ओहिके लेल हम न सॉरी छी माफ करबे